नमस्ते नमस्ते सर महेरूपगंज जऍंगे आप कै लोग आप अकेले हैं कि आपके साथ और कोई है वहीं अम्बेडकर नगर जाएँगे कितने अम्बेडकर नगर जाएँगे कितना किराया लेंगे आप अप डाउन का कि एक ही तरफ का वन साइड का उसकी कोई रसीद मिलेगी हमको टिकट जैसे जैसे मान लीजिए हम कहीं बीच में रुक जाते हैं इस्टाप ले लेते हैं दस मिनट पाँच मिनट के लिए तो क्या आपकी बसें जो है रुकेंगी और दो आदमी का कितना होगा दो तीन आदमी का या तो जैसे मान लीजिए कोई पाँच साल का बच्चा है तो उसका क्या किराया लगेगा पाँच पाँच साल के ऊपर अब मान लीजिए कोई दस साल का बच्चा उसका क्या कितना किराया लेंगे अच्छा हाफ किराया है कितने समय से चलती है बसें आपकी कितने घण्टे में पहुँचा देगा आपको जैसे मान लीजिए यहाँ से छः बजे हम निकलते हैं लगभग वो हमको कै बजे छोड़ देगी आधा घण्टे में पहुँच जाएँगे दो ढाई घण्टा लगेगा ना अकबरपुर डीपो पर

ठीक हम मिलते हैं और बाद में जैसे नहीं जैसे रास्ते में पैसा पहले ले लेते हैं कि बाद में वहाँ पर पहुँचने के बाद पैसा लेंगे पहले ले लेंगे नहीं जैसे कभी जैसे हमको पैसा देने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई प्रकार की कोई परेशानी हुई आप जो है कंडेक्टर अब आप देखिए आपके जो बस में जो कंडेक्टर होते हैं कभी कभी कुछ दलाल भी रहते हैं न बस में ओ भी पैसा माँगने लगते हैं

ठीक सर ठीक नमस्ते